ہیلو جی جی ہر طرح کے ٹائپ کی آپ کی کون سی دکان ہے

دلہن کی کیسے سلوائیں گی اچھا اچھا

اچھا اور اپنا کیسا سلوائیں گی کس کپڑے میں کون سا کپڑا ہونا چاہیے سلک میں سلوائیں گی چٹاپٹی میں سلوائیں گی بنارسی میں سلوائیں گی

جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا آپ کام ان شاء اللہ سلوانا ہے آپ کو کب تک چاہیے اپنا سوٹ کیسا سلوانا پہلے آپ بتائیے ایک سوٹ کا الگ الگ پرائزز ہیں ایک ہی پرائز تھوڑی ہوتا ہے گرارے کا الگ ہے سوٹ کا الگ ہے پرائز دس ہزار گرارے کے لگیں گے ہوں بارہ ہزار بارہ ہزار لہنگے کے لگیں گے پاکستانی چاہیے نا پاکستانی چاہیے آپ کو لک تو بارہ ہزار لگیں گے اوکے اوکے ان شاء اللہ آئیے آپ اللہ حافظ